ہیلو ہاں سر گیس بک کیے تھے کیا آپ اچھا تو آپ فون کر رہے تھے گیس کے لیے

سر ابھی یہاں تھوڑا بھیڑ چل رہی ہے ہو نہیں پا رہا ہے سمجھے تو جی جی میں گیس ہی والی بول رہا ہوں تو یہاں مطلب جی بولیے سر ابھی تھوڑا ادھر مطلب بھیڑ چل رہی ہے دکان پہ تو جہاں سے اب مطلب ملتی ہے گیس وہاں بھیڑ چل رہی ہے اسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جا رہا ہے

ٹینسن مت لیجیے مل جائے گی جی سر کیا کریں سر ہماری مجبوری ہوتی ہے یہاں سے گیس مل نہیں پاتا ہے جلدی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں لے کے سر کیا کریں یہاں مطلب مل نہیں پاتا ہے لیٹ ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے کیا کرے مجبور ہے ہم بھی ہم بھی کیا کر سکتے ہیں تو سر کیا بتائیں یہی مطلب ٹائم لگ جاتی ہے اور بھیڑ کافی ہوتی ہے اور ہر ہر طرف مطلب پہنچانا بھی پڑتا ہے ہر اسی لیے نہیں آ پائے اور بھی جگہ جاتے ہیں مطلب گیس پہنچانی پڑتی ہے کیا کریں سر ہماری مجبوری ہے نہیں پہنچا پاتے ہیں ہمیں مل نہیں پاتی جلدی بس اسی وجہ سے تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے